ایک دن میں اپنے کچن میں کھانا بنانے گئی تو مجھے آلو کا بھرتا بنانا تھا تو میں نے آلو کا بھرتا بنایا جس پھر بنانے کے بعد اس میں مرچ زیادہ پڑ گئے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اب کیا کروں تو میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ میں اور تھوڑے آلو اور ابال کے اس میں ملا دوں گی تو جو اس کا ٹیسٹ ہے ذائقہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا تو پھر میں نے آلو کو ابالا پھر اس میں اور سب آلو میں ملایا اور اس کے بعد وہ اس کا جو ذائقہ ہے ایک دم اچھا ہو گیا پہلا جیسا ہو گیا بالکل مرچ بھی زیادہ نہیں تھا ایک دم برابر کا